पशु पालन जा प्रकार पहिरियों आहे गौ पालन गौ पालन में घणेई फ़ाइदा आहिनि ऐं पाण जीअं सिंधी समाज में या पंहिंजे भारत में गांइ खे उच्च दर्जो ॾींदा आहिनि ऐं हुन खे गौ माता करे सॾींदा आहियूं उन जी पूॼा कंदा आहियूं ऐं गांइ सां पाण खे शुद्ध खीरु थो मिले ऐं हुन जे गोबर सां ऐं गौ मूत्र सां सभु बीमारियूं हटी थियूं वञनि ॿियो आहे पशु खेती गांइ भैंस बकरी मेंहिं जहिड़ा जानवर जंहिं जो खीरु विकिणण लाइ ॾिनो वेंदो आहे ऐं जुताई सि सिचाई ऐं कृषि करण लाइ खेती करण लाइ इन्हनि खे कम में आणियो वेंदो आहे वधीक धंधो हलाइण लाइ ऐं वधीक धंधे खे व अॻियां वधाइण लाइ इन्हनि खे पालियो वेंदो आहे इन्हनि जो स्वास्थ्य ठीकु रखण लाइ हुते डॉक्टर हूंदा आहिनि सभु हूंदा आहिनि हुते ऐं इहे जानवर खे पाण खे खीरु ॾही पनीर क्रीम ऐं मक्खन वग़ैरह हिननि जे खीर सां ई ठहंदो आहे ऐं हिन जे ए इहे सामान पाण खे डेयरी जे धंधे तां मिलंदा आहिनि ऐं ॿियो आहे टियों आहे मुर्गी पालन पोल्ट्री पोल्ट्री जो मतिलबु आहे त हुते अंडा मिलंदा हिन हिन में मुर्गी कबूतर ऐं घणेई पक्षियुनि जा अंडा बि मिलंदा आहिनि ॿियो ऐं ॿियो आहे भेड़ पालण भेड़ खे पालण जो माण्हुनि जो पुराणो समय आहे ऐं पुराणो धंधो आहे छाकाणि त हिन सां पाण खे ऊन मिले थी ऐं जंहिं सा पाण गर्म कपिड़ा स्वेटर मगूं ही सभु ठाहे सघूं था न हिकु ई प्रकार सभु जानवर हिकु जॻहि ते न था रही सघनि छाकाणि त सभु जानवर हिकु जॻहि ते रहंदा त उन्हनि जो कमु अलॻि अलॻि आहे त हू पंहिंजो कमु न करे सघंदा जीअं किसाननि जो कमु ऐं डेयरी वारनि जो कमु अलॻि अलॻि हूंदो आहे त हू सभु पंहिंजा कम अलॻि अलॻि हूंदा आहिनि त ही सभु जानवर हिकु तरीक़े ते न था रही सघनि